ہمارے علاقے میں بہت ساری سیاسی جماعت ہیں اور بہت سارے سیاسی رہنما ہیں جو ہمارے ملک کے لیے ترقی کا کام کر رہے ہیں جیسے بھارتیہ جنتا پارٹی ہے سماج وادی پارٹی ہے اور اس کے علاوہ عام آدمی پارٹی ہے یہ سارے لوگ ملک کے لیے ترقی کا کام کر رہے ہیں ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے اور بہت سارے سیاسی رہنما بھی ہیں جن کو ہم لوگ جانتے ہیں جیسے کہ ہمارے دیش کے پردھان منتری شری نریندر مودی جی ہیں اور اتر پردیش کے مکھیہ منتری شری یوگی آدتیہ ناتھ ہیں یہ سب وہ ہیں جو سیاسی رہنما ہیں اور انہوں نے ہماری بہت مدد بھی کی ہے جیسے کہ ہم لوگوں کو تعلیم کی بہت ساری مدد ملتی ہے اور اس کے علاوہ پنشن اور اسکول لائف میں جو اسکالرشپ ملتی ہے اس سے ہم بہت فائدہ اٹھاتے ہیں